हाँ सर बोलिए क्या चाहिए आपको हाँ सर हाँ सर है मतलब यहाँ क्या चाहिए आपको सोनू कुमार शॉप का सोनी ज़्वेलर्स इसमें देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है उसके बाद जब आप मतलब डिमाण्ड आप कुछ आप डिमाण्ड दे सकते हैं जो भी चाहिए आपको ऑर्डर पर सब चीज़ उपलब्ध करवा सकते हैं जो चाहिए आपको सब मॉडल का मिल जाएगा मॉडल आप मतलब थोड़ा दिखाना पड़ेगा यह इस मॉडल का यह चीज़ चाहिए इतना वेट में चाहिए

तो हाँ तो उसमें क्या लीजिएगा सोना का लीजिएगा या चाँदी का सोना का तो वह तो वह सत्तर हज़ार भरी है दस ग्राम पर दस ग्राम का सत्तर हज़ार जी एस टी सब जोड़ करके दिया जाता है हाँ हाँ सब उसी में मिल जाता उसी में आ जाता है सर जी एस टी बिल भी आपको मिलेगा उसपर आपको जो रिसीविन्ग देंगे वह जो है जी एस टी और वह सब लिखा रहेगा हाँ तो उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप जब भी उसको मतलब फिर बदलना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं तो उसके लिए सर हम ना मतलब जो रहेगा बिल उसपर सब रिटर्न हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी देखिए अभी तक तो फ़िलहाल हाथ से दे रहे हैं ऑफ़लाइन ही चल रहा है तो कुछ दिन में आ गया ऑनलाइन का भी प्रोसेस जारी है क्या सर जी एस टी अठारह परसेन्ट

हाँ तो वह जो है सत्तर हज़ार भरी के दर से आ जाएगा तो उसमें जितना वेट का बोलिएगा उतना वेट का हम बनवा देंगे तो आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो ऑर्डर देने पर मिल जाएगा आपको जो मतलब कि आप सुनिए सुनिए सर आप शॉप पर आइए उसके बाद जो भी आपको मतलब चाहिए वह मिल जाएगा आप शॉप पर आइए आपको मॉडल दिखवाएँगे यह ऐसा ऐसा मॉडल है और आपका आपके पास भी मॉडल होगा कोई तो आप आ करके देख सकते हैं जो मतलब इस मॉडल का हमको चाहिए और उस मॉडल का मिल जाएगा देखिए सब मिल साढ़े छह सौ रुपया भरी सर दस ग्राम दस ग्राम का एक भरी होता है हाँ जी एस टी तो सबकी इसमें लग सबमें लगता है तो जी एस टी तो वह मतलब उसके अन्दर ही आ जाता है सबकुछ तो मतलब देखिए कस्टमर को साढ़े छह सौ रुपया बोलते हैं उसके बाद जी एस टी अलग से जोड़ेंगे तो वह बोलेगा कि जो मेरे ज़्यादा रुपया ले लिया तो सब अन्दर ही जाता है उसी के अन्दर जी एस टी उसी में मैनेज़ करके जी एस टी लिखा रहेगा इतना जी एस टी इतना फिर और ठीक है सर तो आइए शॉप कोई तो उसपर बात कीजिएगा शॉप पर आइएगा तो सामने में अच्छा रहेगा ठीक है थैन्क यू सर